हमारे पिताश्री एक अध्यापक हैं एक अध्यापक होने के नाते उन्हें दूसरे स्कूलों दूसरी जगह जाकर विद्यालय में पढ़ान पढ़ाना होता है जिसके लिए उनको साध साधनों का उपयोग करना होता है आज रोडों की वजह से साधनों का मिलना बेहद ही आसान है जिससे कि हमारे पिताश्री अपने विद्यालय में जाकर आसानी से वापस भी आस आ जाते हैं आज साधन कई सारे साधन एवलेबल हैं जैसे कि बसेस टैक्सीज़ ट्रेन्स एवं और भी बहुत इनमें से सबसे आसान साधन जो है वह है बस बस हरेक जगह एवलेबल होती है जिसके कारण एक छोटा से छोटा व्यक्ति बस का प्रयोग कर सकता है कहीं भी आने जाने में लम्बी दूरी तय करने के लिए हमारे पास ट्रेन है ट्रेन से बेहद ही कम पैसों में हम लम्बी दूरी को कम समय में तय कर सकते हैं टैक्सीज़ का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में और दूसरी किसी पर्टिकुलर जगह में जाने में प्रयोग किया जा सकता है हमारे पास और भी सा पर्सनल निजी साधन भी होते हैं जिनसे कि हम अपनी गाड़ी अपनी खुद की गाड़ियों से खुद के साधनों से ट्रेवल कर सकते हैं आज इण्डिया में हर जगह आप हर जगह रोड रोड है हर जगह रोड है जिस हर रूट पर रोड है जिससे कि आप हरेक जगह ट्रेवल कर सकते हैं हमारे मित्र जिनको कि अपने पापा की डेथ में डेथ में जाना था जो कि यहाँ से बारह सौ किलोमीटर दूर रहते थे जिसके लिए यहाँ से ट्रेन एवलेबल थी जिससे कि वह तुरन्त ही ट्रेन का टिकट लेकर और अपने मृत मृत्यु अपने मृत बाप पिताश्री को देखने पहुँ पहुँच गए तो इस तरह सा साधनों ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान कर दिया है हम अपने जीवन को और भी आसान कर सकते हैं निजीनिस निजी साधनों का यूज करके और पब्लिक पब्लिक ट्रान्सपोट्र्स का यूज़ करना बेहद ही एक बेहद ही अच्छी बात क्यों बात है क्योंकि अगर आप एक निजी साधन एक निजी गाड़ी का प्रयोग करते हैं तो उससे आप ज़्यादा ए ज़्यादा एरिया क़वर करेंगे उसको आप को रखने के लिए जगह चाहिए एवं ही ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा क्योंकि आप एक कुछ दो या तीन लोगों के लिए एक पूरा साधन उपयोग करें वहीं पर अगर आप एक बस से ट्रेवल करते हैं तो बहुत ही कम पेट्रोल बहुत ही कम प्रदूषण में ज़्यादा लोगों को ले जाया जा रहा है एवं बहुत ही कम जगह लगेगी